ہندوستان کی سیاست اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میرا نقطۂ نظر ایک غیر جانبدارانہ اور تجزیاتی ہے کیونکہ میرا مقصد مختلف زاویوں سے معاملات کو سمجھنا اور ان پر بات کرنا ہے ہندوستان کی جمہوریت پسندیدہ چیزیں جمہوری نظام ہندوستان کی جمہویت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے جہاں مختلف مذاہب زبانوں اور ثقافتوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہیں آزاد انتخابات لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق حاصل ہے جو کسی بھی جمہوریت کی بنیادی خصوصیت ہے تنوع سیاسی جماعتوں کی کثرت اور خیالات کے مختلف سمتیں لوگوں کو انتخاب کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ کس نظریے کو پسند کرتے ہیں ناپسندیدہ چیزیں بدعنوانی ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہندوستان کی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے اور عوامی اعتماد کو کمزور کرتا ہے ذات پات کی سیاست اکثر سیاست میں ذات پات اور مذہبی فرقوں کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے سماجی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے تشدد اور نفرت کی سیاست کچھ سیاستدان نفرت اور تقسیم کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں جس سے ملک میں تناؤ بڑھتا ہے پسندیدہ سیاسی رہنما چونکہ میں ذاتی پسندیدگی ظاہر کرنے کے بجائے غیر جانبدارانہ تجزیے کی کوشش کرتا ہوں لہٰذا میں کسی خاص سیاسی رہنما کو نہیں چنوں گا تاہم میں ان سیاستدانوں کو پسند کرتا ہوں جو عوام کی مفاد میں کام کرتے ہیں بدعنوانی سے دور رہتے ہیں اور ہندوستان کی ترقی اور تنوع کا احترام کرتے ہیں اگر مجھے کسی رہنما سے ملنے کا موقع ملے تو میں ان سے یہ سوالات پوچھوں گا تعلیم اور صحت ہندوستان میں تعلیم اور صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے بدعنوانی سیاست میں بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے آپ کے کیا منصوبے ہیں سماجی ہم آہنگی مختلف مذاہب اور ذات پات کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے آپ کس طرح کی پالیسی اختیار کریں گے آپ کا کیا خیال ہے ہندوستانی سیاست کے بارے میں